जुनिया गोनांथि गोनां फरायसाफोरनि थाखाय जों सोलोंथाइ बिखान्थिनि गेजेरजों जोङो गामिनि मोनसे फरायसालिनि फोरोंगिरि हिसाबै बे जेंनाखौ जों सुस्रांबोनो हाबोआखै मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंनि बे हालामाव जोंनि बे ओनसोलाव मेगन खाना आरो बेंगाफोरबायदि गथ'साफोरनि थाखाय फरायसालिफोर गंसेबो गैया आरो बिनि थाखायनो जोङो जेरै बेंगा बेबो खाना बेफोर गथ'फोरनि सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जोङो गुबुन मोनबो राहा लानो हायाखै बेनि थाखायनो जोंनि बे ओनसोलावबो जुदि बेंगा खोनायै मेगन खाना गथ'साफोरनि थाखाय गुबुन जुनिया फसंथानफोर थायोब्ला बिसोरखौ फोरोंनायाव बा बिसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव जोंहा मदद जागोन मानो होनानै बुङोब्ला जोङो फोरोंगिरि हिसाबै बेबायदि गथ'फोर जों मोनबोदोङो खोनायै नाथाय बे खोनायै जि गथ'साफोर बिसिनावबो माखासे थाखोमानाय रोंगौथि थायो आरो बे रोंगौथिफोरखौ जोङो दिहुन्नो थाखाय बेबायदि जुनिया फसंथाननि गोनांथि दङ आरो बे गोनांथिखौ खालामब्लासो जोङो बिथांमोननि जि गथ'साफोरनि जेंना बे जेंनाखौ जों सुस्रांनो हागोन